जय झूलेलाल गोपाल सिंधी होटल मां था ॻाल्हायो मां ॾह मिंट पहिरियों हिकु दालि ऐं पनीर जो ऑडर ॾिनो हुओ हो निकितो त कोन्हे न अच्छा मूंखे उन में ॿ टे शयूं ॿियूं ती एड थी करणु चाहियां हिकु त ॿारनि लाइ हुन में फ्रूट जूस एड करे छॾियो ऐं तव्हां वटि साई भाॼी बि आहे अच्छा त हुन ॿ प्लेट साई भाॼी ऐं भुॻा चांवर बि आहिनि त हुन सां गॾु ॿ प्लेट भुॻा चांवर बि एड करे छॾियो वॾनि खे ॾाढो मन थो करे उहे खाइण जो त सुठो थींदो ऐं हुन जो हुननि जी मन जी थी वेंदी त छा इहा केतरी देर में तव्हां मोकिले था छॾियो सभी वेठा आहिनि खाधे जा इंतज़ार में थी सघे त जल्दी मोकलियो हिन खे